जय झूलेलाल असांजे मुंबई शहर में अचु वञ जे लाइ मुसाफ़िरी करण लाइ चङा ई विकल्प गवरमेंट असांखे सुविधा ॾिनी आहे रस्ते जे जरिए ऑटो टॅक्सी बसुनि में वञण लाइ बि सुविधा आहे कंहिं खे ट्रॅफ़िक खे बचाइणो आहे टाइम बचाइणो आहे त रेल जी सुविधा बि आहे गवरमेंट हेतिरो ज़रूरु कयो आहे की माण्हुनि खे कोई तकलीफ़ न हुजे ऐं माण्हू घटि में घटि समय खणी करे अॻियां जिते पहुचणो अथनि उहो सहुलियत सां पहुचनि अॼुकल्ह त कमु कार गवरमेंट जो हेतिरो वधी वियो आहे की उहे माण्हुनि जी सुविधा जे लाइ मेट्रो रेल्वे मोनो रेल्वे बि ठाहीं अथऊं जंहिं जे करे माण्हुनि खे छा आहे चङी संखिया वधी वेई आहे त गोर घटाइण लाइ गवरमेंट कोशिश कंदी आहे की माण्हुनि खे काई तकलीफ़ न हुजे मुसाफ़िरी विराएजी वञे चङाई माण्हू रोड ऐं रेल में हली वेंदा त माण्हुनि खे तकलीफ़ बि थींदी त अलॻि मेट्रो मोनो रेल बि कढी आहे बाक़ी परदेस अगरि कंहिंखे वञिणो आहे त गवरमेंट उहो बि सुविधा ॾिनी आहे की हवाई ज़रिए बि माण्हू अॻियां वञे सहुलियत सां वञे सभनिनि खे पुसे ओतिरो ख़र्चो लॻे ऐं समय बि माण्हुनि जो बचे छो जो समय ॾाढो क़िमती आहे त उहो ध्यानु रखंदे गवरमेंट असांखे मुसाफ़िरीअ लाइ अलॻि अलॻि सुविधा ॾे थी जेको असांखे ॾाढो पुसे बि थो ऐं घटि टाइम में असांखे जिते पहुचणो आहे असां पहुची बि था सघूं